ہیلو گڈ مارننگ سر سر وہ کچھ بک چاہیے مجھے اردو ادب کے تعلق سے جیسے کہ تاریخ الاسلام اور سیرۃ المصطفیٰ سیرۃ النبی اور سورش کاشمیری رحمہ اللہ علیہ کی کتاب وغیرہ مل جائیں گی سر اور ریٹ بتا دیجیے کیا کیا ہے

ڈسکاؤنٹ کتنا پرسینٹ رہے گا سر میرے لیے بیس پرسینٹ اور آن لائن بک کرانی ہے تو پھر کیسے کیا ہوگا بتا دیجیے تو آن لائن میں کیا خرچہ آئے گا

ہوں اور کوئی کتاب سر اردو ادب کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی ہو تو بتا دیتے

دو سو پیس اور کتابیں اس سے علاوہ

سر آپ آڈر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سب دستیاب ہیں سب تو آڈر کروانی گھر منگوانی پھر کیا پارسل کروانی ہے پھر کیا ریٹ رہے گا اس کا زیادہ کتاب لینی ہے

جی اور کوئی کتاب بتائیں سر عربی ادب کے تعلق سے جی بس سر اوکے بس اتنی ہی منگانی سر بس اوکے ٹھیک ہے